تو آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے ریاست کے کون سے حصے ہیں کون سا شہر ہیں جس میں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے

بہت بڑا شہر ہے اور بہت زیادہ اس میں بھیڑ ہے اور اس میں بھیڑ کی وجہ بھی ہے کہ اس میں بچے پڑھائی وہاں زیادہ سے زیادہ بچے پڑھائی کرنے کے لیے جاتے ہیں یونیورسٹی روم کرائے پہ لیتے ہیں یونیورسٹی میں جاتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے کالج کرتے ہیں اور بہت سے ٹیچر بھی روم کرائے پہ لے کے وہاں رہتے ہیں تو جو وہاں کے ہیں تو وہاں رہتے ہیں اور ادر کنٹری اور ادر جگہ کے بھی وہاں جا کے رہنے لگ گئے ہیں وہاں بس گئے ہیں اس کی وجہ پڑھائی ہے یونیورسٹی میں پڑھائی کرتے ہیں اور بہت سے ایسے آپ کو بھی ٹیچر معلوم ہوگا کہ آپ کہیں کہیں کے ہیں لیکن ان کی سفٹ ان کی ڈیوٹی باہر دوسری جگہ ہے تو ان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور ادر کنٹری کے حساب سے اور ادر دوسری جگہ کے حساب سے لے لو ٹیچر میں آپ کو نالندہ مل جائے گا نالندہ میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے بہت زیادہ ادر کنٹری بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور آپ لے لو نرکٹیا گنج کو لے لو چمپارن کو لے لو تو ان سب جگہ میں پڑھائی کی وجہ سے یونیورسٹی کی وجہ سے کالج کی وجہ سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے بچے وہاں پڑھائی کرنے کے لیے جاتے ہیں اسی وجہ سے ہے جو وہاں کے ہیں وہاں ہیں اور ادر جگہ کے وہاں پہنچنے کی وجہ سے روم کرائے پہ رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ عام بات ہے پھر وہ یہ ہے کہ بھیڑ وہاں ہیں پھر وہاں بس جاتے ہیں وہاں رہنے لگتے وہاں اپنی فیملی کو بھی لے آتے ہیں پھر وہیں سفٹ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہاں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو اس میں باقی کوئی یہ بات نہیں ہے ٹھیک ہے